जेह्डे़ बूह्टे ऐ बूह्टें आस्तै में बडे़ सारे मतलब कि ख्याल रखना होना चीजें दा जि'यां कि गर्मियें च अस ध्यान रखने होने कि बूह्टे ई पानी पूनी अस देई ओड़ने जेह्ड़े साढ़े लोकल इद्धर लग्गे दे ऐ ते कन्नै बूह्टे कोला बचियै गै रौह्ना होंदा अंब बगैरा होइये ठीक ऐ इं'दे चा असें फल थ्होई जंदे ते कुछ बूह्टे होंदे जि'यां जरीले होंदे जेह्डे़ ते फिलहाल ते इ'त्थें इ'न्ने बचे निं हैन उं'दे कोला बचियै रौहना होंदा गर्मियें च बी सर्दिये दे बिच बी ते सर्दियें बिच जेह्ड़ी बूह्टे न ओह् अलग अलग मतलब कि अलग अलग फ्रूट बी दिंदे न जि'यां नींबू दा होइया संतरा दा होइया ते ओह्दे आस्तै अलग अलग अस ध्यान रखने होने चीजें दा कोई बड्डी गल्ल निं ऐ एह्दे बिच साढ़े आस्तै